म्हाका सिंगिंगाची खूब आवड म्हाका गाणें गाण्याची म्हाका भरपूर आवड गाणी म्हाका आयकुपाचकूय आवडटा आनी म्हाका म्हणपाकूय आवडटा तर कॉम्पिटिशनांनी वचून गाणी म्हणप पेट्रिऑटीक सिंगींग स्कुलांनी हें जातालें जें सव्वीस जानेवारी पंदरा ऑगस्ट तेन्ना आमची पेट्रोटीक सिंगींग आसतालें तेन्ना म्हाका आमचो एक ग्रूप आसतालो आनी त्या ग्रुपा बरोबर कॉम्पिटिशनांनी आमीच वचप आनी आमी प्रायजांय हाडप केन्ना चुकून मागीर ना मेळ मेळ मेळप ना आमकां तरी आमी निराश जायनाशिल्लीं कित्या आमच्या पेक्षा कोणें तरी बरी म्हणलां आमच्या पेक्षा कोणें तरी पर्फोर्मन्स बरो केला सिंगिंगाचो हाव भाव बरे दाखयले एक्टींग बरी केली त्या प्रमाणें आमकां मागीर टिचर समजयताली त्या प्रमाणें मार्क्स तशें तशें डिस्ट्रिब्यूट जातात आनी त्या प्रमाणें मागीर प्रायजीस ते मागीर दितात म्हणून तशें म्हाका गाण्याची इतली आवड म्हणचे म्हणल्यार सकाळ फुडें उटलें म्हणटगीर हांव जेन्ना किचनाक म्हण आतां म्हण तूं किचनाक पयलीं म्हाजे स्कुला टायमार सुद्दां तशेंच उठलें म्हणटगीर हांव गाणें आयकप मागीर उठलें म्हणटगीर गाणे म्हणप गुणगुणत रावप गाणें म्हणत रावप आनी आतां म्हण तूं हांवें किदें केलां हाज्या घरांकूच स्पिकर बसयल्या सकाळ फुडें उटलें म्हणटगीर स्पिकर लावप ते स्पिकराचेर गाणें आयकूवप आनी त्या तीं कशीं म्हणटात गायक कशीं म्हणटात तेंचे बरोबर मागीर तीं म्हणटात तशी हांव हांव प्रॅक्टीस करप म्हणपाची आनी एक म्हाका ती खूब म्हाका आवड सामकी आनी हांवे किदें करप तेंचें तें गाणें हांवें तें म्हणटा आसतना पयलीं अख्खी गाणी हांव आयकतालें पयलीं आनी मागीर हांव म्हणपा ट्राय करतालें चुकलें जाल्यार हांव परत लायतालें परत तें खंय म्हाजें चुकलां तें सारकें हांव हांव तें सारकें आयकतालें खंय चुकलां म्हाजें कशें हांव म्हणपाक खंय म्हाजो हें जाला वयर आवाज वयर चडोवप सकयल देंवोवप तें हांव मागीर तें एज पर त्या स्पिकराचेर जे स्पिकर लायले म्हणटगीर तेंचें तें गायकांचें तें हांव गाणें आयकून मागीर हांव त्या प्रमाणें म्हाजे गाण्या भितर हांवें सुदारणां केलीं अशें आयकतालें खंय चुकलां म्हाजें कशें हांव म्हणपाक खंय म्हाजो हें जाला वयर आवाज वयर चडोवप सकयल देंवोवप